जी मेरी ब्रोकर से बात हो रही है जी मेरे को एक ना बरेली में जमीन चाहिए मेन मार्केट में मतलब उसके आसपास जहाँ लोग लोग रहते हो हाँ जी हमें बरेली में ही हमा बरेली में ही रहना है हमें

हाँ हाँ जी वही है मुझे कम से कम ना सौ वर्ग की जमीन चाहिए जी हमें रहना है हम यहाँ तीन चार जने ही हैं बस जी मकान जमीन ही दे दो जमीन चहिए नहीं नहीं नहीं हमें तो सिर्फ जमीन ही चाहिए हम खुद अपना बनाएंगे ना मकान क्लियर नहीं नहीं नहीं हमें तो अब जमीन ही चाहिए अपना खुद का अच्छे से बनवाएंगे अपना पूरा अच्छा तो मुझे ना सत्तर से अस्सी लाख के बीच में चाहिए इतने स्थिति में हम आप बता दीजिए एक जमीन ऐसे नहीं नहीं नहीं हमें तो क्या है हमें मेन मार्केट में चाहिए उससे हमारा क्या है हमारा नौकरी पाने का जो हमे जहाँ जाना है वहाँ पे और बच्चों को स्कूल भी भेजना है इसलिए तो नहीं हमें तो ना मेन मार्केट में ही चाहिए उससे हमारा ऑफिस तॉफिस भी पास पड़ेगा मार्किट भी इसीलिए अरे नहीं नहीं नहीं इतनी महंगी नहीं चाहिए हमें तो सत्तर से अस्सी लाख के बीच में बताइए अरे नहीं बरेली में तो चाहिए आप सत्तर अस्सी लाख में देखिए थोड़ा अच्छी जमीन चाहिए हमें नहीं नहीं नहीं आप तो हमें इतने में ही दे दीजिए सौ वर्ग की तो चाहिए हाँ क्योंकि मुझे रीजनेबल रेट अस्सी लाख चलो ठीक है अस्सी लाख तक हम ले लेंगे इससे ज़्यादा नहीं मगर रीजनेबल रेट लगाइए आप प्लीज़ हाँ जी ठीक है अस्सी तक हमें चाहिए नहीं नहीं अस्सी तक हमें चलेगा

जी ये तो हमने बहुत सही समय पे पूछ लिया आपसे जी हम आज सुबह बैठ गए हम अभी बैठे हैं हम आज शाम तक पहुँच जाएंगे आप हमें कल सुबह या आज शाम कल सुबह दिखा देना हां जी आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा हमें कहाँ आना है हाँ जी अस्सी पे फाइनल हाँ जी धन्यवाद